हेलो जी प्रणाम सर सर हमसे कुछ एक शिकायत करनी थी आपसे दूध आता था वो बहुत ही अच्छा होता था अब पता नहीं लड़का चेंज हो गया है आपका इससे या आप वहीं दूध में कुछ बार्गलिंग करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है दूध अच्छा नहीं मिल रहा सर पहले तो उतना हुआ

सर पहले तो कितना मोटा मोटा मलाई होता था मलाई उतारते थे उसका घी बनाते थे हम बहुत सालों भर वही घी खाते थे अब तो खाने में भी नहीं पुरता है हमको तो खरीद के लाना पड़ता है इधर दूध में भी पैसा लगाएँ इधर घी में भी पैसा लगाएँ दूध बिल्कुल अच्छी नहीं आती है जब से आप लड़का चेंज किए हैं तभी से ऐसी शिकायत हमने हम आपको कर रहे हैं उससे पहले ठीक आता था अब बिल्कुल ठीक नहीं आता है हम दोनों जगह पैसा घी में भी लगाते है इधर दूध में भी लगाते हैं पहले सालो भर हम वही घी बनाते थे और खाते आप उन पर विश्वास करते हैं आपके सामने वो नहीं करता होगा रास्ते में कुछ बारगेनिंग करे न तो आप देखते हैं न तो हम देखते हैं मेरे पास तो दूध अच्छी नहीं आती है इसीलिए हमको तो बोलना जरूरी है ओके सर ओके सर ओके थोड़ा ध्यान दीजिए